हाँ नमस्ते सर और सर क्या हाल

हाँ हाँ सर जी आगरा जा रहे हैं हाँ सर रेंट लग रहा है क्याेंकि वहाँ जाएँगे तो पच्चीस सौ रुपिया सर अरे वही विद्यालय के हैं काफी बच्चे सभी लोग जा रहे हैं

हमारे यहाँ से एक क्लास के बच्चे जा रहे हैं अस्सी संख्या है सर अस्सी नहीं सर वहाँ पर जाएँगे दस दिन का समय भी तो लगेगा सर वहाँ तक हाँ सर तो यही स्थिति तो सबकी रहेती है सर जी हाँ तो सर कि कितना आप देना चाहते हैं इस पर क्या सर क्या क्या सर कितना सर अरे सर तो काफी कम नहीं है आप ही बताइए और बच्चे सुनेंगे तो क्या कहेंगे सर इसी तरह इसी तरह सबकी स्थिति होगी न सभी लोग ऐसा बताएँगे हाँ अच्छा ठीक है सर चलिए हम किसी तरह मैनेज करेंगे हाँ हाँ सर वो तो रिस्पांसबिल्टी रहेगी ही जो जाएगा साथ में ले कर उतनी जिम्मेदारी तो वहन करेगा हाँ हाँ सर और हमारे अध्यापक लोग रहेंगे देखेंगे उसी के लिए जाएँगे न साथ में हमारे यहाँ सर दोनों लोग सर हाँ हाँ हाँ सर

सर ट्यूस्डे को हाँ सर तो ये कह रहें आपके कितने बच्चे हैं दो बच्चे हैं न जैसे सर पाँच हजार होना चाहिए था तो सर कैसे हो पाएगा आप ही बताइए जैसे उतना सबका सर लग रहा है न

तब कैसे हो पाएगा सर आप ही बताइए अच्छा सर ठीक है सर आ कर कालेज में पहले कंसल्ट कर लीजिएगा सर ठीक है न ठीक है सर अच्छा नमस्ते सर